म्हाका सगळ्या सर्तीनी वाटे घेवचें अशें दिसता सगळ्या गायनाच्या सर्तीनी म्हाका वाटे घेवचे अशें दिसता तें मागीर खंय आसूं केन्ना स्कुलान आसूं म्हाज्या कॉलेजीन आसूं म्हज्या उच्च माध्यमीक विद्यालयान आसूं ज्या ज्या जाग्यार सर्तीचे उक्तावण जाता त्या जाग्यार म्हाका गावपाक खूब आवडटा लोकांचो प्रसिद्ध प्रतिसाद जो म्हाका मेळटा तो म्हाका खूब आवडटा जर म्हाजें कितें चुकले गायतना जाल्यार म्हाका जे जजीस जे म्हाका सांगतात जे म्हाका दोन उतरां सांगतात ते म्हाका खूब आवडटात म्हणून हांव चड करून खंयच्याय गायनाची संद जर म्हाका मेळ्ळी जाल्यार ती हांव केन्नाच सोडना